हमरासभकेँ मौसमके कोनो ठेकान नहि रहयए कखनो खूब धूप भऽ जाइए कखनो पानी पड़य लागयए कखनो बाढ़ि आबि जाइए ओहि दुआरेसँ खेती बाड़ी कखनो दहा जाइए कखनो होइए कखनो दहा जाइए कखनो धूप भए जाइए कखनो गर्मी बहुत लागऽ लागइए गर्मी बहुत लागऽ लागइए फेर वर्षा भए जाइए मौसमके कोई ठेकान नहि रहयए हमरा सभके जे कोना मौसमके सुपौल जिलामे कखनोसे बारिशे होइए कखनो पानि भए जाइए कखनो खूब रौदे भए जाइयऽ कखनो गुमा कयने रहयए कखनो बाढ़ि आइब जाइए बहुत बहुत बाढ़ि आइब जाइए ओहिसँ होइए कि तऽ हमरा सभकेँ फसल अच्छासँ नहि होइए अन्न उपजा अच्छासँ नहि होइए तऽ ओहि दुआरे से दिक्कत भऽ जाइए हमरा सभके खेती बाड़ीमे बहुत दिक्कत भऽ जाइए तापमान कोन रहयए मौसमके कोनो ठिकान सुपौल जिलामे नहि रहयए ताहि दुआरेसे दिक्कत होइए खेती बाड़ीसभ चीजके दिक्कत होइए जे सब्जियो साग यदि समय फ्रेश नहि रहतय तऽ सब्जियो साग नहि बनय छै घरो बाड़ी सभके नहि कए सकैत छी समय अनुसार मौसम ठीक रहय छै तऽ बड़ बढ़िआँ होइए आ नहि ठीक जँ नहि रहल तऽ मौसम ठीक नहि रहल तऽ नहि होइए मौसम हमरा सभके बहुत दिक्कत दयए कखनो जले बहुत तऽ कखनो साफे धूपे पानिए ताहि लयके से बहुत दिक्कत होइए हमरा सभके